مولانا ابولکلام آزاد پنڈت جواہر لال نہرو اندرا گاندھی سر سید احمد سردار بھائی بلبھ پٹیل بال گنگا دھرتلک راجیو گاندھی